अज्जकल जिंदगी च बड़ा ज्यादा केह् आखदे टैक्नोलाजीकल टूल्स इ'यां जियां कि इंटरनेट होई गेआ एह् अस बड़ा ज्यादा हैल्पफुल ऐ जियां कि असें कोई बी इनफारमेशन अगर असें गी चाहिदी होंदी ऐ ते अस सिर्फ ओह् उस टापिक दा सिर्फ नाम पाना होंदा असें इंटरनेट दे उप्पर असें ते ओह्दी असेंगी सारी इनफारमेशन थ्होई जंदी हून असें कोई दस दस कताबां खोली नेईं दिक्खना पौंदा कि केह् अस मतलब कि असें पढ़ना पौंदा कि असें सिर्फ इक गूगल च सिर्फ उस टापिक दा नांऽ पाना होंदा ते सारी इनफारमेशन थ्होई जंदी ऐ कन्नै जेह्ड़े जियां कि आं'ऊ इक कालेज स्टूडेंट ऐं ठीक ऐ ते हून जेह्ड़े एह् इटरनेट ऐ मी बड़ा ज्यादा मतलब हैल्प मेरे कन्नै बड़ा ज्यादा हैल्पफुल ऐ जियां कि हून असें अगर कुछ बी इनफारमेशन जाननी होऐ जियां कि वर्ल्ड बिच्च केह् चला दा केह् नेईं चला दा ऐ केह्ड़ी कन्ट्री बिच्च केह् होआ दा के नेईं होआ दा अस मतलब इजली जेह्ड़े बर्ल्ड कन्नै कनेक्ट रेही सकदे सिर्फ इक इंटरनेट दी हैल्प दे कन्नै होर जियां कि असें कोई प्रजटेंशन बगैरा थ्होंदियां कालेज बिच्च ते अस जेह्ड़े ऐ इजली मतलब जियां कुछ टूल्स न एह्दे केह् आखदे कुछ टूल्स टैक्नोलाजीकल जेह्ड़े बड़े ज्यादा हैल्पफुल न साढ़े आस्तै जियां कि चेट जी टी पी होई गेआ होर बी बड़े ऐ आई टूल्स ऐ जेह्ड़े बड़े ज्यादा हैल्पफुल साढ़े बास्तै जियां कि असें कोई प्रजेंटेशन बगैरा बनानी होंदी ऐ ते अस सिर्फ उस प्रजेंटेशन दा टापिक असें ओह्दे च पाना होंदाअसेंगी सारी स्लाइडस बगैरा थ्होई जंदियां ओह्दे बिच्च होर कन्नै गूगल गूगल स्लाइडस बी असें बड़ा ज्यादा हैल्पफुल करदी ऐ इस बेल्लै असेंगी में बड़ा ज्यादा यूज यूज कीते दा इनें दौनें टूल्स गी जियां असें कोई बी प्रजेटेंशन होंदी ऐ सिर्फ में ओह्दा टापिक दा नाम पान्नी आं ते मी सारी प्रजेंटेशन थ्होई जंदी ऐ इक टापिक पाने दा बजह कन्नै हून मिगी एह् नेईं ऐ कि जियां में अलग अलग कताबां खोलियै दिक्खना पौंदा कि केह केह् आ'ऊं केह्ड़ी कि'यां स्लाइड बना केह् करां केह् नेईं करां सारी मतलब इन्ना इजली कम्म होई जंदा साढ़े स्टूडेंटस बास्तै जियां कि हून पढ़ाई मैनेज करना होर बाकी जेह्ड़ी ऐक्टीबिटीस होंदियां उ'नेंगी मैनेज करना होर जियां कि अज्ज कल में आनलाइन अर्निंग बी बड़ी ज्यादा लोकें गी दिक्खे दा करदे बेल्ले मतलब कि बड़ी ज्यादा बड़े ज्यादा लोक जेह्ड़े आनलाइन अर्निंग बी करदे ऐ घर बैठी बैठी अस मतलब घर घर बैठी बैठी कम्म करदे ऐं जियां कि स्टाक मार्कटिंग होई गेई फ्रीलांसिंग होई गेई बेब डेवलपमेंट होई गेई सारे कम्म एह् मतलब आनलाइन करदे ऐ होर मतलब म्हीना कम से कम लक्ख लक्ख रपेआ कमाई लैंदे ऐ ओह् बी सिर्फ घर बैठियै सिर्फ इक सिस्टम दे उप्पर कम्म करी जेह्ड़े एह् आनलाइन टूल्स न एह बड़े ज्यादा हैल्पफुल न साढ़े बास्तै जियां कि अस स्टूडेंटस आं ते जियां कुछ बच्चे होस्टल बिच्च रैंहदे ऐ ते घरा बार बार पैसे ते नेईं मंगी सकदे ऐ के असें एह् दो मतलब कि शर्म औंदी ऐ ना फिर मतलब कि इ'यां बार बार इयां पैसे नेईं मंगने होंदे ते एह् बी जेह्ड़ी स्टूडेंटस में दिक्खे दे में आपूं यूज कीते दा कि आनलाइन आर्निग करने आं अस जियां कि अपने नोट्स जेह्ड़े ओह् सेल करी लैन्ने आं फिर जियां कि पी पी टीस बनाइयै देई लैन्ने आं केह् आखदे कुछ बड़े ज्यादा आनलाइन कम्म होंदे जियां कि जियां कि ओह्दी बजह् कन्नै अस आनलाइन अर्निंग करी सकदे हा जेहदी बजह कन्नै अस रोज जियां कि इक मतलब कि इकनामिक जेह्ड़ी साढ़ी कंडीशन जेह्ड़ी ओह्दी बजह कन्नै स्हेई होई जंदी ऐ जियां होस्टल दे बच्चे न जेह्ड़े ओह्दे बास्तै ओह्दे बाद च जियां कि अज्जकल जियां कि अज्जकल कोचिंग इन्सीट्यूटस ऐ एह् बड़े ज्यादा बड़ी ज्यादा फीस इन्नी होंदी इं'दी हाई म्यान पर रखदे ऐ ओह्दी बजह कन्नै केह् आखदे जेह्ड़े अज्जकल अस इंटरनेट दे उप्पर इजली कुछ बी असें लैक्चर दिक्खना होए कोई बी कोई बी अस केह् आखदे इनफारमेशन जाननी असें ईजली के आखदे ओह् क इंटरनेट दी हैल्प दी बजह कन्नै अस करी सकने आं हून असें असें लाइव क्लासिस बी अपनी असें केह् आखदे एहदी इंटरनेट उप्पर लेई सकने आं ओह् बी बड़े ज्यादा मिनीमम प्राइज उप्पर हून इयां नेईं ऐ कि जेह्ड़े जियां पैह्लें मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोक इन्ने सफर करदे हे हून ओह् जेह्ड़े ऐ हून ओह् इन्ना सफर नेईं करदे ऐ हून जेह्ड़े हून जेह्ड़े एह् कोचिंग आहले न ते एह् बी केह् आखदे एह् इं'दी डिमांडां बी थोह्डी जेहियां जेह्दे बजह कन्नै इं'दी बी इं'दी फीस बी थोह्डी घट्ट होई जा ते ओर केह् आखदे जेह्ड़े जेह्ड़े एह् टूल्स ऐ एह् बच्चें बास्तै बड़े ज्यादा हैल्पफुल ऐ हून केह् आखदे अस आपू इं'दा यूज करने आं साढ़ी पढ़ाई बास्तै बड़े यूज मतलब बड़े हैल्फफुल ऐ होर जियां कि ईमेल होई गेई ईमेल असें कुछ बी कुसै गी सैंड करना होऐ अस इजली उसी केह् आखदे कोई बी इमपाटेंट डाकोमेंट ओह् कुसै गी असें सैंड करना होऐ अस ईजली सैंड करी लैन्ने ऐ उसी होर कन्नै होर बी बड़े ज्यादा एह् एल्काट्र्निक टूल्स न जेह्ड़े असेंगी हैल्पस करदे ऐ होर मतलब कि जियां कि असें हून कोई म्यूजिक बगैरा सुनना होए तां अस ओह् बी मतलब जियां सिरि होई गेई ऐलैक्सा होई गेई ते अस ओह्दे उप्पर इजली ओह् सुने सकदे जियां कि अप केह् आखदे मतलब उ'नेंगी एह नेईं ऐ अहें कि मतलब जेह्ड़े एल्कट्रानिक टूल्स न एह् साढ़ी जिंदगी गी बहूत ज्यादा ईजी करी ओड़ी दी जियां असें पढ़ना होंदा होर कुछ बी करना होंदा हून अस घर बैठी बैठी अर्निंग करी सकदे पढ़ाई दे कन्नै पढ़ी बी सकने आं ओह्दे कन्नै अर्निंग बी करी सकदे आं होर कन्नै होर बी बड़ी ज्यादा चीजां न जियां कुछ सिक्खना होंदा नमां जां असें जियां अज्जकल कोर्स दी फीस इन्नी ज्यादा न जियां असें कोई डांस क डांसिंग सैशन लैना होंदा जा फिर कुछ नमीं स्किलस सिक्खनी होंदियां ओह्दे उप्पर बी असें इन्ने फ्री कोर्स ऐ जेह्ड़ी अवेलेवल ऐ इंटरनेट दे उप्पर जेह्ड़े जेह्दी हैल्प दी बजह कन्नै अस नई नई स्किल सिक्खी सकने आं होर बी मतलब बहुत ज्यादा हैल्पफुल ऐ मेरे बास्तै ताएं